हेलो हँ हँ सब ठीक छै ठिके हइ सब अल्लू आओरके तऽ फसल भेलै ठिके लेकिन किछु दिस केलकै दिक्कत केलकै पाला लऽ कऽ पाला बहुत मारलकै हँ पालाके बहुत असर रहलै हँ लेकिन जकरा जे बेबस्था करैके भेलै ओ अपन केलकै तऽ आलू भेलै जे होइके चाही से भेलै हँ हँ नोक नोकसान तऽ हइ नोकसान तऽ हइ आधा भऽ गेलै हँ सब इएह

रेट तऽ वएह छै नओ सओ साढ़े नओ सओ

हँ

मिलाजुलाकऽ किसानके आबि गेलै पइसा जे खरचा भेलै हँ मौसम से तऽ नहिए भेलै आमदनी लेकिन खरचा केलाके बाद अएलै हँ हँ हँ हँ हँ बढ़बे करतै जेबे करबै हँ रखबै वएह पाँच छओ क्विन्टल रखबै

हँ ठीक छै